जोंनि जायगायाव माब मा दावबायारिफोर फैनायनि बोथोरा जाहैबाय गोजां बोथोरनि इसे सिगां आरो जेरेखम अक्टबरफोरनिफ्राय लानानै ओ बे समावहाय हाग्रा बंग्रा लांदां जाबा जोंनि बड'लेण्डनाव थानाय मानास नेसनेल फार्क बा रायमना नेसनेल फार्कयाव जिब जुनारफोर नुयो नालाय लांदां जाब्ला ओ बे समावहाय दावबायारिफोरा फैयो दस्रा जायगायाव खम फैयो बाद मानास नेसनेल फार्काव बेराद फैयो आरोना मानहोनबा बेराद गोबां रोखोमनि बायह्रयाव नुनो मोनै जिब जुनारफोर नुनो मोनो बेयावहाय बेनिथाखाय मानासाव बांसिन फैयो आमफ्राय जोंनि जायगायावबो मोनसे फोरबो बा मोनसे फेसतिभेल बानायनांगै आरो ना जे थाइमाव हाय फ्रि थाइमाव बा जे जे बोसोरे बोसोरे बानाय नांगौ आरोना मोनसे थाइम लानानै जेराव गोबां जायगानि मानसिफोरा बाहागो लाफैनो हायो एबा बेरायनो नायनो हाफैयो ओ जेरेखम इक्जामफोल लाना बुंसै आं मा बायदि फोरबो खालामनांगौ जेरेखम नागालेण्डाव दङ' ओ हर्नबिल फेसतिभेल आरो नै दिमा हासावावबो दाखालिसो जानानै थांदों माने सुरु खालामबाय बिस्राबो पेलकन फेसतिभेल होन्नानै बेवहाय ओ मानो होनबा बे रोखोमनि माबाखौ बानायोबा मोनसे जायगानि टरेस्थ आथ्राकसना बाङो आरोना आमफ्राय बेल' नङा जोंनि कालसारखौ मालायनि मानसिफोरा नुफैयो आरो लोगोसे जोंनि जायगानि मानसिफ्रा बे फोरबोखौ खा खुंनानै बेराद रां आरि आर्जिनो हायो मानो होनबा बिसोर मोनसे जायगानि मानसिफ्रा फैनानै बेयाव थाफैगोन जाफैगोन लोंफैगोन अबोला जोंनि जायगानि मानसिफोरानो बेवहाय बि बायदि सिना खाबुखौ होनानै ओ रां आर्जिनो हायो आरो मोनसे जायगाखौबो जोङो जोंनि जायगाखौ हाय मुंदांखा बानायनो हायो